मुंहिंजे खेत्र में माण्हू प्रमुख टेलीफ़ोन ब्रांड आईफ़ोन पसंदि कंदा छो छो की आईफ़ोन सभिनीनि खे वणंदो आहे हिकु त महांगो फ़ोन ऐं हुनमें सिक्योरिटी जाम सुठी हूंदी आहे ऐं हुनजे कैमरा बि सुठो हूंदो आहे ऐं मुंहिंजे पास मुंहिजे वटि रियलमी फ़ोन आहे रियलमी में मां जाम संतुष्ट आहियां मां मुहिंजे वटि रियलमी आहे त उनमें मां ई विशेषताए बोलंदो आहियां की हुनमें बसि सुठो हलिणो खपे हैंग न थिअणो खपे स्पीड सुठी हुजणी खपे स्टोरेज सुठी हुजणी खपे रैम सुठी हुजणी खपे ऐं अन्य अन्य त मां इनसां इन फ़ोन सां संतुष्ट आहियां